مسقبل میں ٹیکنالوجی ای کا کیسے تصور کیا کرتے ہیں تصور تو وہ ٹیکنالوجی تو بہت امپورٹینٹ ہے ہمارے لائف میں ٹیکنالوجی سے آج کل دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے اور رہی بات ہائیر اسٹینڈڈ آف سیکورٹی کی یا پھر سیکورٹی کی اور ایجوکیشن کی تو ایجوکیشن تو بہت زیادہ ہوتی ہے جیسے ٹیکنالوجی میں دیکھا جائے تو فون فون سے آج کل لوگ آن لائن پڑھتے ہیں اور آدھا سے زیادہ کام تو آن لائن ہی ہو جاتا ہے اور ایڈوانس ٹیکنالوجی اب آ چکی ہے ٹیکنالوجی تو بہت امپورٹینٹ ہے آج کل تو کچھ ایسے کام ہیں جو بنا ٹیکنالوجی کے ہو ہی نہیں سکتے ہیں جیسے کہ فون بھی ایک ٹیکنالوجی ہے جو ہمارے پاس رہتا ہے ہر وقت اور ہم اس سے بہت سارا کام کر سکتے ہیں ہم اپنا آن لائن کام اٹینڈ کر سکتے ہیں دور کہیں سے دور جتنے بھی دور رہ لو ہم بات کر سکتے ہیں تو ٹیکنالوجی تو ضروری ہے ہماری زندگی میں